हैलो हाँ जी बोलिए अच्छा अच्छा बोलिए हम बोल रहें बै वैशाली से बोल रहें हैं बोलिए

जी जी और ठीक हो जाएगा सड़क जैसे मैं अगर किसी तरह की कठिनाई या सड़क का तो वो सब और पहले जो था उससे बहुत ज्यादा दिखा तभी हम लोग के वैशाली की ओर से हुआ है वैशाली जिला में हुआ जिसमें सड़कें फूटी हुई उस सबका रिपेरिंग हुआ है ना निर्वाहन हुआ सड़क उसमें दिक्कत नहीं है हाँ और आगे हाँ हाँ आगे का प्रपोज़ल ये है कि कि बोला जाए आगे का प्रपोज़ल मेरा ये है कि बिहार सरकार से और वैशाली जिला के लिए यही है कि अभी आचार संहिता लग चुका है आप अगले तेरह तारीख को इलेक्शन है मेरे यहाँ और उसके बाद जितने भी विकास के मुद्दा हैं जी जी जी हाँ तो वही उस इलेक्शन के बाद हर मुद्दा रखा हुआ है सर मुद्दा जो कमी है हमारी सर से में जो रुकावट है बोहौत ही शिक्षा में तो कहीं पर रुकावट है या किसी ढंग की जो कमी होगी अपनों की सारी सुविधा दिया जाएगा और सारी सुविधा पर हम तत्पर हैं कहीं भी अगर कुछ होता है आप लोग आगाह करेंगे मैं उनको सुधार करके आपके घर तक आपके ग्राम तक आपके आंगन तक पहुँचाने का प्रयास क जी हाँ बौ हमारे लिए हाँ हाँ हमारे ही वैशाली जिला में वैशाली घर है हाँ वहीं भगवान बुद्ध मंदिर भी है और

एक अच्छा से अच्छा उपहार आया हुआ है वो किसी कारण वश किसी रोका गया है क्यूँकि अभी समय उसको भी टर्न करने का नहीं है बोहौत सी विकास की बातें हैं फिर विनाश की बात हमारे साथ नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं विकास ही विकास हर जगह विकास जैसे आपने देखा होगा ट्वेंटी फाइव पर्सेन्ट की मात्रा में जब हाँ हाँ जब भी आता तो उसको अभी एट्टी फाइव की रेंज में हम लोग जरूर लाएँ हैं प्रयासरत्न हैं कि ये भी पंद्रह पर्सेन्ट जो है सुनना है या मेरे आने वाले जो आप लोग पीढ़ी हो आप लोग इसको संभाल के जरूर सौ पर्सेन्ट से एक सौ फाइव पर्सेन्ट पर ले जाने का प्रयास करें ठीक चलिए आगे बोला जाए और क्या सेवा ठीक है बोहौत खुश हैं खुश रहिए जिला भी खुश रहे